जय झूलेलाल अॼु असांखे मीडिया आहे न्यूज़ चैनल आहिनि एॾा मूंखे लॻे थो इंडिया में सभई न्यूज़ चैनल हूंदा अलाए घणा त न्यूज़ चैनल आहिनि उनजे अलावा जीअं हॉटस्टार आहे ज़ी आहे कर्लस जो आहे जेके चारि मेन हलंदा आहिनि असां वटि सोनी लिव थियो हुनजे अलावा ॿिया इंडिविज्यूल चैनल्स बि जाम आहिनि मतिलब अॼु तव्हां सोनी लिव चओ हॉटस्टार आहे ज़ी आहे त उन्हनि खे मराठी बेंगोली पंजाबी मतिलबु जेके बि हिंदुस्तानी ॿियूं भाषाऊ आहिनि तमिल कन्नड़ हे हो सभु हुननि सभिनि भाषाउनि में उन्हनि वटि अवेलेबल आहिनि प्रोग्राम थिया जेको बि थियो असांजे सिंधी भाषा में कुझु बि न आहे अॼु न्यूज़ चैनल ॾिसो हर कंहिं भाषा में अवेलेबल आहे तव्हांखे अगरि ज़ी वारो न्यूज़ तो ॾेखारे त उनजो ॾह वीहनि भाषाउनि में न्यूज़ चैनल त हलनि हर भाषा जे लाइ अलॻि बेंगोली जे लाइ अलॻि साउथ जे लाइ अलॻि हिकु हिकु भाषा जे लाइ साॻियो असांजी सिंधी ॿोलीअ जे लाइ न आहे छो न आहे हुजणु खपे जरुर हुजणु खपे पर असांजे जेके घर जा वॾा आहिनि नंढा आहिनि हूअ सिंधी कीअं सिखंदा जॾहिं सिंधी ॿोलीअ में कुझु हूंदा प्रोग्राम हूंदा या चैनल हूंदा गाननि जा चैनल हूंदा जीअं डिस्कवरी चैनल आहे ओ सम्झो सिंधीअ में हुजे त नंढो वॾो हर को माण्हू वेई ॾिसे न न त घटि में घटि बेसिक जेके शयूं आहिनि भई न्यूज़ चैनल थियो था न्यूज़ अगरि ॿियनि भाषाउनि में ॾेखारियो था बेंगाली में था ॾेखारियो मराठी था ॾेखारियो पंजाबी था ॾेखारियो राजस्थानी था ॾेखारियो गुजराती था ॾेखारियो त सिंधी बि रखो हा ॾिसण वारा ॾिसंदा माण्हुनि खे जागरुकता ईंदी एॾे भई सिंधी में बि न्यूज़ चैनल आहे ॾिसंदा असांजा जेके सिंधी भाउरनि सॼे दुनिया में अॼुकल्ह टेलीकास्ट थिए थो हर का ॻाल्हि माण्हू किथे बि वेही हो शइ ॾिसी थो सघे वल्ड वाइड रखो फ्री हे सिंधी मीडिया खे असांखे प्रोमोट करिणो आहे सुठे नमूने अॻियां खणी अचिणो आहे हुनमें असांजा सभिनि भाउरनि भेनरुनि जे समर्थनु खपे हा ऐं थींदो छो न थींदो प्रयासु कंदासीं कोशिशि कंदासीं त थींदो जय झूलेलाल